मध्य प्रदेश की जलवायु बाकी राज्य के मुकाबले सबसे अच्छी जलवायु तो मध्य प्रदेश की है क्योंकि अगर आप राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे आपको गर्मी ज़्यादा मिलेगी आप किसी और जगह पे चले जाओ वहाँ पे आपको ठंड ज़्यादा मिलेगी लेकिन मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो कि भारत के पूरी दुनिया के एकदम बीच में पाए जाने के कारण यहाँ की जलवायु एकदम समान होती है यहाँ पे ना ही ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा बारिश होती है बहुत ही कम ऐसा होता है कि बाहर के चांसेज़ ज़्यादा होते हैं या गर्मी कभी क्योंकि यहाँ पे जो महीना होता है जैसे कि अगर गर्मी का महीना है तो उसमें स्वभाविक सी बात है कि गर्मी ही होगी कई राज्य में ऐसा नहीं होता वहाँ पे बारह माह एक जैसा ही मौसम होता लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता और घूमने के लिए बात करें कि पर्यटक के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है अब वो तो पर्यटकों पे भी निर्भर करता है कि अगर पर्यटक किस मौसम में घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं जैसे मेरी बात करो तो मुझे ठंड में घूमना ज़्यादा अच्छा पसंद है क्योंकि ठंड में क्या होता है कि हम गरम कपड़ों को पहन लेते हैं मस्त ठंडी में कोई दिक्कत नहीं होती कि ना आपको गर्मी हो रही है ना पानी की कोई दिक्कत है तो मेरे हिसाब से तो ठंड का मौसम एक ऐसा होता है जिसमें आप घूमना ज़्यादा अच्छा रहता है आप जनवरी फरवरी में या दिसम्बर में घूमने के लिए काफ़ी अच्छा समय होता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मानसून बारिश का मौसम पसंद होता है जैसे कि यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी है हमारा ये जो मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश में भी बैतूल की बात करें तो ये पहाड़ों की नगरी है तो यहाँ पर घूमने के लिए अगर आपको बहुत सारे वन क्षेत्र भी मिल जाएँगे पहाड़ मिल जाएँगे तो कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि इनको बरसातों के मौसम घूमा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मतलब उसका दृश्य कुछ अद्भुत होगा कई लोग उसको बारिश के मौसम में घूमना पसंद करते हैं पंचमड़ी एक ऐसा दार्शनिक स्थल है कि जो घूमने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है